जोंहा फिसाफोरा बेरायनो लेंनायलाय जोङो सिलंआव बेरायहैनाय जादों मानोना सिलंआव बेरायनायाव जेरै सेराफुनजि गिदिंनाय जादों आरो मौसिनराम नायनाय जादों सिलंनि राजथावनिखौबो नायनाय जादों बिफोरखौ बेरायखांनानै जोंहा फिसाफोरा जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना बिनि अनगायैबो फिसाफोरा लिंनायलाय जों गुवाहाटिआवबो बेरायनाय जादों मानोना गुवाहाटिआव बेरायनाय समाव फिसाफोरा नायनो लेंनायलाय ओम सिरियाखानाखौ नायनाय जाबाय आरो मिउसियामखौबो नायनाय जादों आरो प्लेनेट'रियआमखौबो नायनाय जादों बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुनखौबो नायनाय जादो मानोना फिसाफोरा मोजां मोननाय खिथादों बिनिखायनो आरो फिसाफोरा लिंनायलाय जों जेरै बैरबखन्द'खौबो नायहोनाय जादों आरो बगामाथिखौबो नायहोनाय जादो बिनि अनगायैबो जों गुबुन समाव आरो फिसाफोरा लिंनायलाय जोङो जमदुवारावबो बेरायहैनाय जादों फिसाफोरखौ जायगा नायनो होननायलाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो फिसाफोरा लिंनायलाय भुटानावबो बेरायहैनाय जादों बिनि अनगायैबो जों जेरै बगामाटि बेरायखांबाय